بہار کے قدرتی وسائل میں جنگلات پانی معدنیات گیس اور تیل شامل ہیں وقت کے ساتھ ان وسائل کا استعمال زراعت صنعت اور توانائی کے شعبوں میں بڑھ گیا ہے دریاؤں جیسے گھاگھرا اور کوس سے پانی کا استعمال کھیتی باڑی کے لیے کیا جاتا ہے انڈین آئل اور بیدیا ناتھ پیٹرولیم جیسی کمپنیاں تیل اور گیس کے وسائل کا استعمال کر رہی ہیں جنگلات سے لکڑی ایندھن اور جڑی بوٹیاں حاصل کی جاتی ہیں معدنیات جیسے کوئلہ باکسائٹ اور چونا پتھر صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں حکومت اور مقامی ارادے ان وسائل کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات بھی کر رہے ہیں